सबसे पहले खाना बनाने के लिए सब्ज़ियाँ काटते हैं सब्ज़ियाँ काटने के बाद धनिया टमाटर लहसुन प्याज़ इन सबको तैयार करते हैं धूलते हैं एक जगह सब रख देते हैं मसाले भी तैयार करते हैं उसके बाद हम आटा गूँथते हैं आँटा गूँथने के बाद आराम से बैठकर अपना खाना बनाते हैं